हाँ ऐसा लगता है कि जो परिवार के लोग है वो काफ़ी लोग है जो खेती करने के बावजूद भी खेती बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि खेती करने में बहुत ही मेहनत और बहुत ही कठिनाई होती है इस वजह से भी हमारे जो कई लोग है परिवार के वो बिल्कुल भी खेती नहीं करना चाहते हैं वो कहीं बाहर शहरों में जा के प्राइवेट सेक्टर में जा कर सरकारी नौकरी पा कर इत्यादि जॉब करके भी अपना जो है रोजगार चलाने की कोशिश करते हैं और जो है लेकिन लेकिन खेती का जो महत्व है बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे भारत वर्ष में क्योंकि हमें खेती से ही सब कुछ खाने के लिये अनाज पैदा होता है सब चीज के लिये हमें खेती पर ही ज़्यादातर निर्भर रहना पड़ता है